جی میں گانا تو اتنا پسند نہیں کرتی سننا پھر بھی سنتی بھی ہوں تو تو مطلب بھوجپوری تو انٹیسٹ ہی نہیں ہے پورا ہی انٹیسٹ نہیں ہے مجھے بھوجپوری سے اور اس کے بعد اے اور سنتی بھی ہوں تو کبھی کبھی تو ہندی سانگ سنتی ہوں کیونکہ ہندی ہی مجھے اچھا لگتا ہے اسی لیے جب مطلب گانا وانا جو سنتے ہیں تو ارجیت سنگھ کا سنتے ہیں یا پھر زبین نوڈل کا اس لیے اچھا لگتا ہے ان کو ہندی ہی سانگ ہم لوگ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ مطلب بھوجپوری تو کبھی سنتے ہی نہیں ہیں اس لیے ہم لوگ ہندی سے ہی انٹریسٹ رہتے ہیں ہندی ہندی سانگ ہم لوگ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہندی گانا ہی ہم لوگ کو مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لیے ہم لوگ مطلب ویسے تو پسند نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ سنتے ہیں کبھی کبھا من چاہ چاہتا ہے تو ہندی ہی گانا سنتے ہیں ویسے تو بھوجپوری سے تو انٹریسٹ ہی نہیں ہے بھوجپوری اس لیے ہم لوگ نہیں سنتے اور بھی بہت آدمی ہیں جو سنتا ہے بھوجپوری اور بہت ہی زیادہ ان لوگ کو پسند بھی رہتا ہے ہم کو تو اتنا پسند نہیں ہے پھر بھی مطلب سنتے بھی نہیں ہیں ہم تو بھوجپوری سونگ اس لیے ہم کو مطلب ہندی ہی گانا سننا پسند ہے اور پھر گانا سے تو انٹیسٹنگ بہت ہی ساری چیز ہوتی ہے اتنا تو مجھے پتہ نہیں ہے پھر بھی تھوڑا بہت مطلب جانتے ہیں تو وہ سب بھی بتا سکتے ہیں پھر بھی مطلب ہندی سانگ تو اچھا ہوتا ہے اور پھر ہندی گانا تو اچھا ہی لگتا ہے اور خاص کے تو جبین نٹیل